हाँ जी बोलिए क्या आपकी नमस्ते नमस्ते और बताइए हाँ मेरे यहाँ तो दूध बिकता है ये क्या बोलते हैं बीस वाली थैली मिलती है तीस वाली भी मिलती है मतलब जैसे आधा लीटर लेना है एक लीटर पाव भर की जैसे थोक का लेना है जैसे आपको शादी विवाह पड़ा है पनीर मिठाई वगैरह क्या फलाना ढेकाना बनाना पड़ता है आपको ना शादी में तो बहुत सारा दूध लग जाता है तो आपको कितना लीटर चाहिए ये बात दीजिए यही तो मैं पनीर आपके पास रेडीमेड भिजवा दूँ तो अच्छा है की दूध हीं भेजवा दूँ तो अच्छा है बताइए क्योंकि खाँटी दूध है न कोई पानी वाला दूध तो पैसे भी इतना ज्यादा लगता है न मैम हाँ तो कितना लीटर चाहिए था बीस लीटर आपको चाहिए था ये तो अरे हमलोग मतलब औडर करते हैं उनलोग जैसे आपलोग औडर करती हैं ये सब न तो हमलोग को कुछ पता तो रहता है न की आपको इतना आदमी खिलाना है इतना आदमी नहीं खिलाना है उसी के हिसाब से आप बतायेंगी तब तो मैं बताऊँगी इतना दूध लेंगी तो इतना आदमी खिच जाएंगे आपके हिसाब से सौ दो सौ हैं तो आपके दस बारह कि किलो तो पनीर लग जाएगी आराम से आपके हिसाब से क्या है मैम तो इस पनीर का देख लीजिए सोलह हजार साठ रुपये हुआ है आप क्या कहना चाहती हैं पनीर भिजवा दूँगी तो क्या करती हैं पे टी एम से चलाती हैं या गूगल पे या पेमेंट घर पर देंगी आप बता सकती हैं मैम आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी को भेज देती तो बहुत अच्छा रहता मैम क्या कहना चाहती है मेरे इधर कोई है नहीं ना हाँ ठीक है तो पैसे साथ में भेज दीजिएगा ताकि मे मेरा भी काम हो जाए आपका भी काम हो जाए

हाँ घी भी तो मिलता है कितना चाहिए आपको घी क्या करेंगी दाल में छौका मारेंगी या कोई चीज बनाएंगी जैसे पराठा हुआ बनायेंगी क्या करेंगी चलिए ठीक है वही एक दो किलो लग जाएगा और क्या लगेगा चलिए ठीक है मैम ठीक है मैं रख रही हूँ ना बाय मैम